टेक्नॉलजी और कंप्यूटर के बारे में हैं टेक्नॉलजी और कंप्यूटर आज कल बहुत ज़रूरी हो गया है हर जगह पर कंप्यूटर का काम कंप्यूटर से ही काम होता है चाहे जहाँ भी जाओ उसे टिकट भी कंप्यूटर से ही मिलता है और यह आनलाइन सारा काम होता है और पढ़ाई भी कंप्यूटर से होती है और इस्कूलों में अब बच्चों को भी पढ़ाया जाता है बहुत से इस्कूलों में अनिवार्य हो गया है कंप्यूटर कोर्स करवाने के लिए बच्चों के लिए और कंप्यूटर कोर्स टैली है और ए डी सी है और पी एम के वाई पी एम के वाई सरकार की तरफ से सुविधा मिली थी वहाँ भी वहाँ भी बच्चे सीखने जाते थे कोर्स भी पूरा किया है बराबर उसका सर्टिफ़िकेट वगैरह मिलता है वहाँ पर और इस्कूलों में भी सबको अच्छा लगता है पढ़ने में और बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है अनिवार्य है कंप्यूटर कोर्स और सारा काम कंप्यूटर से ही होता है ए डी सी है टैली है यही सब कोर्स भी कराए जाते हैं हम लोगों के यहाँ बच्चे कंप्यूटर पढ़ने जाते भी हैं यहाँ से कंप्यूटर कोर्स कराया गया है सब लोगों को और जहाँ तक हो सके बच्चों को ज़रूरी है सब लोगों को जागरुक भी कराकर कंप्यूटर कोर्स ज़रूरी है हर जगह पर आगे की पीढ़ी में कंप्यूटर द्वारा ही सारे काम होना है इसीलिए पढ़ाना ज़रूरी है और अब कंप्यूटर के बिना अब कुछ काम नहीं होता है और सारे काम ऑनलाइन से होते हैं आनलाइन कोई बाज़ार से सामान खरीदो वह भी ऑनलाइन पेमेन्ट करना पड़ता है टिकट भी लो वह भी ऑनलाइन पेमेन्ट करना पड़ता है अब हर जगह पर कंप्यूटर का ही काम है तो इसीलिए बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर कोर्स करवाना बहुत ज़रूरी है और जहाँ तक हो सके बच्चे या और भी लोग जागरुक हो इसके लिए हे सरकार सुविधा भी दे रखी है फिरी में कंप्यूटर कोर्स भी कराया जाता है पी एम के वाई चला रह चला था और इसके अलावा और भी इस्कूलों में तो सरकार सुविधा बहुत दे रखी है कंप्यूटर कोर्स की कंप्यूटर वगैरह यह सरकार भी इतनी कोशिश कर रही है कि जहाँ तक हो सके तो कंप्यूटर से सारे काम अब हो रहे हैं पहले इतने नहीं सुविधा थी लेकिन अब कंप्यूटर से ही काम होते हैं और इस्कूलों में बच्चे भी जाते हैं तो इस्कूल में सबको मन लगता है बहुत ऊ कंप्यूटर कोर्स करने में बहुत अच्छा लगता है